गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनानै मानसिया मोजां खायदाफोर सोलोंनानै लानो हायो गेलेमु गेलेनायनि गेजेरजों सासे गेलेगिरिया इयुनाव मोजां गेलेगिरि सासे जाहैनो हायो आरो बेबायदिनो गावनि न'खर गामि राज्यो बायदिखौ मोनसे हादर आरो बुहुमनाङैनो मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो हायो आरो सिनायथि होनो हायो बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों सासे गेलेगिरिया मोजां सारटिपिकेट बा फोरमानलाइ मोन्नानै बे फोरमानलाइनि गेजेरजों बियो गोबां खाबु मोननो हायो जेरै साख्रि बाख्रियाव खामानि फैयो थिग बेबायदिनो सासे गेलेगिरिया गाव मोजां मोन्नाय गेलेनायखौ गेलेनानै बियो गावनि गोसो आरो देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो थिग बेबायदिनो सासे काराथि गेलेगिरिया बे काराथिखौ गेलेनानै गावनि देहाखौ गोख्रों आरो खोमथा खालामनानै लाखिनो हायो बेबायदिनो गेलेनायखौ गेलेयोब्ला सासे गेलेगिरिया गावनि देहाखौ बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि होनो हायो आरो इयुनाव बेबायदिनो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो